ओ भारतके इतिहासमे भारतके इतिहास ई छिकै की भारत देशमे मतलब पहिले जे रहै रऽ ओ एतना लालू जादब या इन्दिरा गान्धीके जबानामे जे रहै रऽ

लेकिन महँगाइ तऽ बढ़ि गेलै ने महँगाइ पर किछु अथी नहि होइ पयलै हन बल्कि मोदीजी करि रहलखिन बहुत अच्छे करि रहलखिन हँ अभी इन्दिराआवास तऽ पहिले मिलैत रहै रऽ अभी मोदी आवास मिलैत छिकै आ गरीब उरीब केलिये मतलब बिरधा पेंशन बच्चाके इसकुलमे ई सब जे जैसे पहिले हए पचास साठि रुपासे शुरू रहै मिलै रहै रऽ आब छै तनि आब ओ सबचीज इतिहास तनीमनी अथी होलै हन

आ जे छोटा मोटा छिकै हुनका खातिर तऽ ई सब बहुत महङ्गा बात होलै हन किएकी हुनका लिए तऽ कोइ ई सब पूरा नहिए अथी होइ सकलै हन

राशन मिल रहलै हन फिरीमे ओहए सब चीज गरीबके तनी मदद होइ रहलै हन ई बहुत अच्छा काम छिकै